हैलो खाओ पीओ रेस्टोरेंट मुंहिंजो नालो ऋतु बालानी आहे मां कटनी शहरु हाउसिंग बोर्ड जी रहण वारी आहियां मां काल्ह तव्हांजे हितां दालि पकवान माजुन कढ़ी चांवर ॾुध ॾही ॿड़ा घुरायो हुओ टे वजी करे पंद्रहं मिंट ते पर साढी ट्री वजे मां तव्हांखे वरी फोन कई ऐं तव्हांखे चयो की मुंहिंजो ऑडर केंसिल करे छॾियो छो करे कि मूंखे ॿाहिरि वञिणो पयो अचानक सां ऐं तव्हां मुंहिंजो ऑडर केंसिल बि करे छॾियो ऐं मुंहिंजो ऑडर नंबर हुओ चारि ॿ हिकु टे ॿुड़ी पंज ऐं मां हुन जा जेकी पेमेंट हुई पैसा हुआ उहो मां पहररियों ई तव्हांखे ऑनलाइन मोकिलाए छॾिया हुआ त तव्हां चयो हुओ की मुंहिंजा जेके पैसा आहिनि मुंहिंजे अकाउंट में पंहिंजे पाण वापसि अची वेंदा पर अॼु हिकु ॾींहुं पूरो थियण को आहियो आहे ऐं मुंहिंजा पैसा मूंखे वापसि न मिलिया आहिनि त मां तव्हांखे निमाणी वेनिती थी कियां की तव्हां मूंखे ॿुधायो की मुंहिंजा पैसा मूंखे कॾहिं वापसि मिलंदा